हा असां जे शहर में जेका इहा वॾी अस्पताल आहे उन में इहे सभु मौजूदु उपकरण आहिनि जीअं त एक्स रे सिटी स्केन एम आई आर ख़ून जी जाच ऐं ॿियूं बि जेके जाचूं थींदियूं आहिनि उहे सभु मौजूदु आहिनि असां खे इहे सभु जाचूं करण लाइ ॿिए किथे वञण जी ज़रूरत न पवंदी आहे डाक्टर खे उते ई ॾेखारे करे उते ई जाच कराए वापसि उतां ई दवाऊं मिलंदियूं आहिनि तमामु सुठी इहा अ सहूलियत ॾिनी वई आहे राजस्थान में असां जे शहर में